जय झूलेलाल असांजे खेत्र जा जो प्रसिद्ध व्यंजन आहिनि हुनमें अ सभु खां वधीक राजस्थान जी जो प्रसिद्ध आहे हो आहे दालि भाटी चूरमे जी थाली ऐं हिनजे अलावा गट्टे जी अ भाॼी थी वई ऐं मिर्ची वड़ो थी वियो ऐं हिन प्रकार जी राजस्थान जी डिशीस आहिनि हूअ असांजी राजस्थान जी जो प्रसिद्ध डिशू आहिनि व्यंजन आहिनि ऐं दालि भाटी रस ते दालि भाटी खाइण जे लाइ जो फेमस रेस्टोरेंट अजमेर जा हुआ थाली वाली रेस्टोरेंट ऐं हिनजे अलावा अॼु रसोई रेस्टोरेंट आहे हिनमें बि ॾाढी सुठी था दालि भाटी मिले थी ऐं हिनजे अलावा राजस्थान जी हिकु प्रसिद्ध डिश कचौड़ी बि आहे ऐं जो विशेषकर अजमेर जी जो फेमस आहे उहो कचौड़ी आहे ऐं दालि जी जो कचौड़ी थींदी आहे ॾाढी सुठी थी ठहंदी आहे हिते कढी कचौड़ी जे नाले सां ही ॾाढी प्रसिद्ध आहे कढ़ी ऐं कचौड़ी ऐं अजमेर जी प्रसिद्ध आहे हिन जे अलावा दालि भाॼी चुरमा असांजो ॾाढो प्रसिद्ध आहे ऐं अन कढ़ी कचौड़ी तू गोल पीयाऊं जी कढ़ी कचौड़ी अजमेर जो गोल पियाऊं जी कढ़ी कचौड़ी ॾाढी बैस्ट आहे ऐं ॾाढी फेमस आहे जेका ॾाढे साल पुराणी दुकान आहे हुन जी तो उहे ॾाढी फेमस आहे ऐं हिनजे अलावा अ जो दालि भाटी जी असां ॻाल्हि पिया था कनि थो हू दालि भाटी थाली वाला रेस्टोरेंट थी वियो रसोई रेस्टोरेंट थी वियो इनजे अलावा पुष्कर में हिकु जौतपुरी भाटी जो नाले सां हिकु रेस्टोरंट आहे त हो बि ॾाढो सुठो रेस्टोरेंट आहे दाल भाटी जे मामले में जो असांजा प्रसिद्ध व्यंजन ही ॿ आहिनि ऐं ॾाढा सुठा आहिनि